हम गैया पालते हैं हमको गैया अच्छी लगती है पालना हम सुबह सुबह उठते हैं सबसे पहले गाय का हम गोबर हटाते हैं उसको फिर चारा देते हैं उसको चारा खिलाने के बाद उसको फिर हम दूध निकालते हैं दूध निकालने के बाद फिर हम उसका दूध चाय बनाते हैं उसका दूध निकाल फिर बेचते हैं हमारे घर में भी गाय पली हुई है उसको भी हम यही करते हैं उसका सबसे पहले हम उसकाे गोबर हटाते हैं उसको चारा देते हैं उसका दूध निकालते हैं हमने एक कुत्ता भी पाल रखा है उसको भी हम खाने के लिए खाना देते हैं दूध पिलाते हैं अपने घर में हम उसको अच्छे से रखते हैं हम गाय और भैंस को सुबह शाम उसको नहलाते भी हैं साफ जगह में उसको बाँधते हैं गाय के गोबर से हम लोग घर में लीपते भी हैं गोबर का हम उसको कंडी बना कंडे बनाते हैं उसको चूल्हा जलाते हैं खाना हम बनाते हैं हमारे घर में हमको बकरी भी पली हुई है हमको बकरी अच्छी लगती है हम बकरी को भी चारा खिलाते हैं उसका भी दूध निकालते हैं हम बकरी को अपना नहलाते धुलाते हैं हम उसको चराने भी ले जाते हैं उसको घास खिलाते हैं हमको कुत्ता गाय भैंस हमको बहुत अच्छा लगता है पालना गाय हमारी माता है हम उसको सुबह उठते हैं उसके गाँव के हम गाय के पैर छूते हैं हम सुबह उठते हैं सुबह गाय का गोबर हटाते हैं हमारे घर में गाय पली है हमको गाय पालना अच्छा लगता है हम गाय को सुबह चारा देते हैं नहलाते हैं उसका दूध निकालते हैं दूध हम उसका निकाल के बेचते हैं हम दूध की घर में चाय भी बनाते हैं हमको दूध पीना भी अच्छा लगता है हम हमको बकरी का भी दूध अच्छा लगता है पीना हमारे घर में दूध बक बकरी का भी है जब ठंडक का सीज़न आता है तो हम गाय भैंस को अच्छे से कंबल ओढ़ाते हैं और छाया में भी रखते हैं और उनको ठंडक ना लगे उसको आग का भी इंतेज़ाम करते हैं खाने के लिए चारा में हम उनको दाना भी देते हैं चोकर भी देते हैं और खाना भी जो घरों में बचता है हम वो खिलाते हैं हमारे घर में सब्जज़ी चावल रोटी जो हमारे घरों में बच जाता है हम उसको गाय को खिलाते हैं हम गाय की हम अच्छे से देखभाल करते हैं गाय हमारी माता है हम सुबह उठते हैं सबसे पहले तो हम गाय के पैर छूते हैं वो हमारी माता है गाय को सबको पालना चाहिए हर घर में एक गाय पली होना चाहिए हमारे घरों में गाय पली हुई है भैंस पली है एक बकरी भी पली है हम दूध का दही भी बनाते हैं माठा भी बनाते हैं घी भी उसका निकालते हैं हमारे घर में दही भी रखा है हं गाय हमारी माता है